जय झूलेलाल मुंहिंजो सिलाई सुभ करण जो कम हुयो मां करणु चाहींदी आहियां ऐं माण्हुनि जा कपिड़ा बि सिबंदी आहियां पाड़े वारनि जा कपिड़ा सिबंदी आं पंहिंजे घर जा बि सभु कपिड़ा सिबंदी आहियां सिलाई बुनाई मूंखे ॾाढी पसंदि आहे इन ई करे मां पंहिंजो बुटीक बि खोलणु पई चाहियां पर प्रॉब्लम जे करे मां पंहिंजो बुटीक न खोले सघियमि इन ई करे मां अॻिते हाणे खोलणु चाहींदी आं हाणे मुंहिंजा ॿार वॾा थी विया आहिनि हाणे मां करे सघंदी आहियां इहो कमु त मां पंहिंजी इच्छा पूरी करे सघंदी आहियां इन ई करे मां पंहिंजी इच्छा पूरी करण थी चाहियां इन ई बहाने मां बुनाई और सिलाईअ मां पंहिंजी कमाई बि करणु थी चाहियां और मां अॻिते पंहिंजो प्रॉब्लम हल करण थी चाहियां मुंहिंजी प्रॉब्लम हल थी वेंदी मां सिलाई बुनाई कंदमि त मूंखे सुठो बि लॻंदो ऐं मुंहिंजो बुढापो बि सही बीतंदो इन ई करे मां सिलाई करण थी चाहियां और मूंखे ॾाढी पसंदि आहे घर जी हर शइ ठाहिणु मूंखे ॾाढी पसंदि आहे सिलाई बुनाई कढ़ाई सभु कंदी आहियां मां अच्छे ढंग सां इन ई करे मां पंहिंजो बुटीक खोलंदमि और तव्हां मुंहिंजो साथ ॾींदो इन ई में मां मीडर मीडिया में बि विझणु थी चाहियां सोशल मीडिया में बि मुंहिंजी मीडिया में बि विझणु थी चाहियां इन ई करे मां तव्हां मुंहिंजो सभु साथ ॾींदा और मुंहिंजी बुनाई कढ़ाईअ में पसंदि कंदा इन ई करे मां सभु कम बुनाई कढ़ाई सां ई करणु बुटीक खोलंदमि और तव्हां सभु साथ ॾींदा इन ई करे मूंखे ॾाढी पसंदि आहे तव्हां मुंहिंजो साथ ॾींदा और मूंखे पसंदि इन ई करे आहे कि घर में हर कोई पंहिंजो कम पाण करे सघंदो आहे सिलाई बुनाई कढ़ाई इन ई करे मां तव्हां खे मीडिया में तव्हां खे मोकिलणु थी चाहियां पंहिंजा फ़ोटो ठाहे करे और मोकिलींदमि और तव्हां मुंहिंजे फ़ोटुनि खे पसंदि कंदा और मां कढ़ाई बुनाई तव्हां खे मोकिलींदमि और तव्हां पसंदि कजो इन ई करे अॻिते बि मां बुनाई कढ़ाई मां पंहिंजी इच्छाऊं पूरी करे थी सघां तव्हां मुंहिंजी इच्छा पूरी करण में साथ ॾींदा और जय झूलेलाल